हेलो कोटेक महिंद्रा बैंक से बात कर रहे हैं भैया मुझे कार पर लो कार के लिए लोन लेना था कार ख़रीदनी थी हाँ अरे नहीं मुझे उसके लिए लोल लेना था

अरे कार ख़रीदनी है मुझे थार ख़रीदनी है उसके लिए लोल लेना है मैं उसका मेरा बिजनेस नहीं है मैं सरकारी कर्मचारी हूँ हाँ मेरी यही ही है आर्मी में आर्मी में जी मेरा ये जो आ सैलली है मतलब जो वेतन है वो पचास हज़ार रुपये तक है और पी एफ़ वग़ैरह कट के मुझे कुछ यही मिल जाता है चालिस बयालीस के आस पास हाँ तो जो भी है मुझे ब्याज वग़ैरह जितना लगेगा और जितनी मेरी किस्तें रहेंगी मैं अपनी कितने बीस हज़ार रुपये की किस्त भर सकती हूँ एक महीने में से पंद्रह बीस तक की हाँ तो मुझे कार कए लिए चाहिए था तो मुझे ये बता दीजिए क्या क्या प्रकिरया रहेगी मुझे लोन लेने के लिए और क्या क्या कागज़ लगेंगे मेरे

हाँ ठीक है और को और कोइ इसी प्रकिरया से जन तो नहीं है सीधा सीधा हो जाएगी ना मतलब मुझे जल्दी मिल जाएगा ना ठीक है तो मतलब कितना समय लग जाएगा इन सब में दो तीन दिन और मुझे कितनी किस्त वग़ैरह भरनी पड़ेगी वो तो अच्छा और जो ब्याज रहेगा वो इसी में शामिल रहेगा अच्छा ठीक है तो जो मैं पैसे वैसे जो होगा तो मैं आपको कल जैसे कागज़ वग़ैरह लेकर आऊँगी तभी जो किस्तों का रहेगा कि कितना मैं भर पाऊँगी कितने महीने की तो आप मुझे तभी सामने से समझा दीजिएगा कल तो ये कौन सी वाली शाखा पर आऊं मैं बैंक की अच्छा ये वाली सिटी वाली ठीक है तो मैं मतलब कल दस बजे आप मिल जाओगे मुझे ठीक है तो मैं कागज़ वग़ैरह ले कर आती हूँ और जो भी पै ठीक है धन्यवाद